अगर कम समय रहै छै हमरा पास आओर कम सामग्री भी रहै छै जल्दी बनाना रहै छै तऽ हम अगर नास्तामे सिम्पल हलवा बनाए दए छी नाश्तामे हलवा भी बहुत अच्छा होइ छै सिम्पल हलवा बना देनाए या चूड़ा आर पोहा बनाए दए छी एकदम तुरत हो जाइ छै सिम्पल नाश्तामे फिर खानाके लिए सिम्पल चावल दाल चोखा भुजिया सिम्पल खाना बनाए दए छी जल्दी हो भी जाइ छै टाइमरऽ भी बचत हो जाइ छै आओर सामग्री भी कम एकदम सिम्पल कन्टस्टिजमे खाना पर तैयार नाश्ता तैयार इसीलिए जब कम समय रहै छै तऽ हम इएह सभ करै छी कम समयरऽ वजहसँ समय आर भी बचत हो जाइ छै आओर कम सामग्रीमे भी काम चलि जाइ छै कम सामग्रीमे खाना बनि जाइ छै नाश्ता बनि जाइ छै वैसे समय सुबह सुबह लेट हो जाइ छै समय उठऽमे लेट होइ हो गेलै तऽ ऑफिस जाना रहै छै कम समय रहै छै आओर जल्दी जल्दीमे जादा कम सामग्रीमे आनि ले किछु कम कमी रहि गेलै जल्दीसँ हलवा बनै लेलहुँ पोहा बनै लेलहुँ या कभी सिम्पल प्याज बला रोटी बना लेलहुँ ई सभमे सामग्री भी कम लगै छै तुरत बनि जाइ छै आर प्याजे वला रोटी बनएमे खाली प्याज आटामे गुनी रोटी सेकी देलियै हलवा बनाना सूजी डाललियै तुरत हलवा तैयार टाइम भी कम लगलै पाँचसँ दश मिनट काफी छै सभ चीज बनाबैमे पोहा बनाबैमे भी तुरत हो जाइ छै जहन झटपट चूड़ा फुलै लऽ देनाए छै दुरासुना देनाए छै एकदम प्याज देलियै तुरत पोहा तैयार हो जाइ छै ओकरा बाद खानामे भात दाल चोखा भी तुरते बनि जाइ छै एक अगल डाल आलू डाल दय छियै एक बगल चावल चढ़ै देलियै तुरते भात दालि चोखा तैयार हो जाइ छै इसीलिए कोइ टेन्सने नहि छै कम समयमे भी कम सामग्रीमे भी खाना भी तैयार हो जाइ छै नाश्ता भी तैयार हो जाइ छै सभसँ बेस्ट यही होइ छै नहि किछु तऽ आलू छै ने घरमे आलूसँ सब्जी बनि जेतै रोटी बनि जेतै रातिमे बात खतम सामग्री सामग्री भी कम लगतै समय भी कम लगतै तुरत हो जाइ छै इसीलिए कम सामग्रीमे भी खाना बना लए छी जब कम सामग्री रहै छै तऽ समय भी कम लगै छै बहुत जल्दी खाना बनि जाइ छै ई सभ चीज बनाबैमे टाइम भी नहि लागै छै इसीलिए कम सामग्रीमे तुरत समय भी कम सभकिछु समयके भी बचत हो गेलै सामग्री समानके भी बचत